हैलो हम ही बोल रहे हैं नमस्ते नमस्ते हाँ हमारे सब्जी की दुकान हैं सब्जी का आलू आलू गोभी जो भी मतलब भिंडी सब कुछ का है

ठीक है आइए ले जाइएगा हाँ आपका लड़की का जन्म दिन है कि शादी है ठीक है ले ठीक है आप ले जाइए ठीक है कब चाहिए आएं आलू आलू है प्याज है लहसुन है मटर है गोभी है सब कुछ है सब है टमाटर मारटर चौक पर है चौक पर है ठीक है दस बजे से खुलेगा ठीक है ठीक है जब आना तब बता देना हाथ पर लेंगे ठीक कब तक आएँगे कब तक आएँगे ठीक है आपका वेट करेंगे ठीक है है ना आप ले जाइए हमारे यहाँ से डिस्काउंट भी मिलेगा आपको ठीक है डिस्काउंट मिलेगा आप हमारे यहाँ से आइए ले जाइए हरी सब्जी है ताजी मिलेगी ठीक है ठीक है ताजा ताजा है सब्जी आकर ले जाइए

ठीक है नमस्ते